साढ़े डोगरें दे बिच्च इक बछदुआ दा बरत आंदा जेह्दे बिच्च केह् होंदा कि जेह्ड़ी औरता होंदियां ओह् अपने पुत्तरें बास्ते उं'दी लम्मी उमर बास्तै ओह् बरत रक्खदियां न ते एह्दी जेह्ड़ी क्हानी ऐ एह् ऐ कि बड़े चिर पैह्लें दी गल्ल ऐ इक सस्सू नै अपनी नूंहां गी आखेआ कि मेरे आस्तै आंदे बक्खी रुट्टी बनाई ओड़ेआं ते नु'आं ने केह् कीता उस्सी सब्जी कोई लब्भी नेईं ही उन्न गौवा दा बच्छु ब'ड्डियै ओह् बनाई दित्ता जि'यां शामीं सस्स आई ते उन्न दिक्खेआ कि इन्न केह् करी दित्ता एह् इन्न बच्छू ब'ड्डियै बनाई दित्ता ते उस्सी डर हा कि गौ ने आना ते अगर उस्सी बच्छू नेईं लब्भेआ ते हून एह् चीज खराब होई जानी शैल निं होनी मां रौंह्दी ऐ अपने बच्छूए बगैर ते ओह् गल्ल होई उन्न चुक्केआ सस्सू ने बच्छु चुक्केआ दब्बी दित्ता ते भगवान दे अग्गें प्रार्थना कीती कि भगवान एह् जेह्ड़ा बच्छु ऐ अगर तूं सच्चें ऐं एह् जींदा होई जा ता कि जेह्ड़ी गौं ऐ गौ ऐ जेह्ड़ी जिसलै आ ते बच्छू रवांदा रवांदा ओह्दे कोल आ ते सच्च होएआ कि जि'यां गौ आई दि ते बच्छू रवांदा रवांदा ओह्दे कोल आई गेआ ते अदूं दा इस्सी मनदे न कि बच्छदुआ जेह्ड़ी ऐ अदूं दी मनदे आंदे न साढ़े जेह्ड़े डोगरे हे अगस्त दे बिच्च आंदी ऐ ठीक ऐ ते में थोआड़े कन्नै गल्ल करांऽ ते जेह्ड़े साढ़े इद्धर डोगरे लोक न एह् केह् करदे न कि आटे दियां कट्टू बच्छू बनांदे न ठीक ऐ ते तलाऽ दे लाग्गै जंदे न ते उत्थें गोहे पर चने दाल छोड़दे न ते होर पैहे कंजका गी देई ओड़दे न फ्रूट फ्राट चढ़ांदे न ते जेह्ड़ा आटा उटा होंदा जेह्ड़े कट्टू बच्छू बनाए दे होंदे ओह् गोएं गी पाई ओड़दे न